असांजे एरिया जी बीजेपी सरकार जा नेतृत्व में आहिनि ऐं असां बीजेपी सरकार जे बारे में चवंदासीं त उहो ॾाढी सुठी सरकारु आहे ऐं उन जा कार्यकर्ता जेके आहिनि उहे बि असांजी प्रॉब्लम जे सॉल्व कंदा आहिनि असांखे जॾहिं बि का असांजे एरिया में असां पार्शद वटि वेंदा आहिनि त असांजो पार्शद मिस्टर पंचम जेको आहे वार्ड नंबर असी जो उहो असांखे ॾाढी हैल्प कंदो आहे असांजे मैटर में असांजी तकलीफ़ुनि खे ॿुधंदो आहे उन खे सॉल्व करण जी पूरी पूरी कोशिशि कंदो आहे असांखे पंहिंजी जनता भारती जनता पार्टी बीजेपी ते ॾाढो गर्व आहे